आं बङाइगावआव मोनसे जुथा बायनानै गानफैदोंमोन नाथाय बेखौ गाननायाव आं बारा मोजां मोनाखै मानोना जोङो फरायसालिनि डिउथियाव ओंखारबोयोब्ला मोजां जुथाफोरखौ जोङो गाननो नांगौ बिनिखायनो मोजां बि आं गाननाय जुथाखौ आङो मोजां मोनाखै